जोंनाव जोंनि ओनसोलाव गौरां दै दं साम'खा दं जों गोबां लोगोफोरजों ना गुरनो थाङो आरो नाखौ मोनोब्ला जों फानो आरो दैज्लांफ्राव दैबाना जायो बेफ्रावबो जोङो गुरहैयो आरो जों दुगैनोबो थाङो ज' ज' जों मोजां मोनो आरो जों बिफोरखौनो फानोबो नाफोरखौ मोनोब्ला आरो जोंहा बेफोरजोंनो जालांनांगौ जोंहाबो जेबो गैया आरो बिदिनो जों ज' ज' दुगैनोबो थाङो आरो जोंहा नाफोरखौबो जों गुरनो मोजां मोनो ज' ज' बेफोरबादि